ई इलाका के तऽ बहुत स्थानीय लोगगीत छै अखन तऽ हमरा बहुत किछु नहि पता छै आ किछु पता छै जे हम अखन अभी अहाँके बताबऽत बताबै छलिए बताबै छै तऽ जे अथी इहाँ पर लोकगीत सब लोकगीत सब गबै छथिन सोहर सब गबै छथिन मुंडन के गीत सब गबै छथिन जनउ मे जनउ के गीत सब गबै छथिन अथी बियाह के गीत सब गबै छथिन फेर या अथी कोइ पूजा या अथी कोइ पूजा सब होइ छै तऽ ओहिमे छठि माय के गीत सब या भगवती के कोइ भगवती के गीत सब इहे सब गीत गबै जाइ छथि गबै जाइ छथिन फेर लोकगीत सब जादातर सब महिला सब जूटके एक साथ होके कोइ पबनी मे चाहे कोइ अथी फंक्शन सब मे एकजुट होके सो गीतसब गबै जाइ छथि स्थानीय लोकगीत सब सोहर सब सबसे जादा सब गबै जाय छथिन चाहे पूजा उजा होइ छै तऽ तऽ ओहिमे लोकगीत मे सब नचारी सब भी गाबे छथिन भोला बाबा सब के अथी वहाँ के स्थानीय महिला सब जादातर लोग सोहर आओर नचारी ईसब बहुत जादा गबै छथिन हुनका के जहाँ भी जाइ जहाँ भी जाइ छथिन ओ अपन लोकगीत सब एक साथ मिलके गबैत रहै छथिन हर फंक्शन सब मे अथी जनउ मे तऽ जादातर सब भगवती के गीत ईसब गबैत रहै छथिन ईसब गबैत रहै छथिन हुनका सबके तऽ एहिसँ लोकगीत सब बहुत आबे छै लेकिन हमरा तऽ उतना पता ना है आ हमरा जितना पता है उतना बता दै छी हम